सैमसंग जो मोबाइल सिर्फ़ु ॿारनि जे लाइ ई अथव ॿार गो रांदियूं कनि हुन में गेमियूं अथव सुठियूं म्यूजिक जो आवाज़ु सुठो ईंदो अथव ॿार हलाए करे विहनि था इहो ऐकचूली कंहिं प्रोडक्ट असांजे बिज़नस धंधे जे कमनि में या कंहिं ॿीं ॻाल्हियुनि में इहो यूज़ अचण लाइक़ नाहे मोबाइल सैमसंग जो मुंहिंजे मुंहिंजे हिसाब सां त वठण वर्थ नाहे